ہیلو فیضان ڈرائیور بات کر رہے ہیں ارے سر آپ کہاں پر ہیں میں نے آپ کو لوکیشن پہ بھی بھیج دیا تھا لیکن آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں اور آپ ابھی دس منٹ پہلے فون کیے تھے کہ میں آپ کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں آپ کتنا ٹائم لگائیں گے مجھے ریلوے اسٹیشن کے لیے نکلنا ہے لیکن آپ ابھی مجھے دکھ ہی نہیں رہے ہیں میں نے جہاں سے لوکیشن بھیجی تھی وہاں پر میں کھڑی ہوئی ہوں اور کافی دیر سے میں یہیں پر کھڑی ہوئی ہوں جب سے میں نے بک کیا ہے اور آپ ہیں کہ دکھ ہی نہیں رہے ہیں کہاں پر ہیں یہ لسّی والے کے بغل میں آئی ہوئی ہوں آپ یہیں پر آئیے جتنی جلدی ہو سکے آپ آئیے اور نہ ہو سکے تو مجھے بتا دیجیے کہ نہیں آ پاؤں گا اس طریقے سے جھوٹ نہ بولا کیجیے آئیے جلدی سے